पंज चीजां में किश चीजां सनानां अपनी जेह्ड़ियां घरै दियां न ते जिं'दे कन्नै अस अपना वजन जेह्ड़ा बधाई सकदे न ते तन्दरुस्त रेही सकदे जियां असें मेंही दा देसी घ्यो आई गेआ अच्छा देहीं आई गेआ दुद्ध आई गेआ अपने मक्की दा टोडा आई गेआ बड़ा मजा आंदा खाने गी घ्यो पाइयै सागे च ते मक्कै दा टोडा लाड़ी बनाए पूरा मजा आई जन्दा ते ओह्दे बाद बड़ियां सारियां चीजां न फल फरूट आई गेआ सच स्येऊ स्येऊ होई गे सड़ियां होई गेइयां आड़ू होई गे बगु गोशे होई गे ते बड़े सारे फल फरूट न जि'नें खाने ने साढ़ी सेह्त जेह्ड़ी ऐ तन्दरुस्त रौह्ने अस ते वेट साढ़ा गेन बी होंदा ते बड़े फ्लेक्सीबल बी रौंह्दे अस ते साढ़ा एह् मक्का दा टोडा आई गेआ कनका दा फुल्का आई गेआ ते कड़ी आई साढ़ी दूद्धै दी खीर आई एह् सारियां चीज़ां खाने ने साढ़ी सेह्त जेह्ड़ी ऐ अस तन्दरुस्त रौंह्दे इयां बी जेह्ड़े बी साढ़े डोगरे बन्दे न ओह् सारे ई तन्दरुस्त न केइयें गी छड्डियै जेह्ड़े इटनेंगी घ्यो श्यो छूड़ियै ते ओह् घुटके छुटके खंदे थुक्कन थुक्की करदे उनेंगी छड्डियै बाकी सारे जेह्ड़े तन्दरुस्त न बाकी दिक्खगे तुस हर कुसै घर इद्धर मेंही रक्खी दियां होनियां गमां रक्खी हियां होनियां कोई न कोई दुद्ध दा सोर्स होना बक्करियां रक्खी दियां भिड्डां रक्खी दियां मेरा तातो ऐ उनें चाली बक्करियां ते अस्सी भिड्डां रक्खी दियां ते मेरे स्हाब च पंज सत्त मेंही बी हैन मैं गेआ नी बड़ा टाइम होएया कि उं'दे कोल गेदे बड़े दूर रौंह्दे ओह् लेकिन पंज सत्त मेंही ते कम से कम कोई बीह् पच्ची लीटर जेह्ड़ा ओह् दुद्ध उं'दे दिन दा थ्होंदा ते एह्दे कारण दुद्ध सुद्ध पीन्दे ओह् कन्नै देहीं बी बनांदे देहीं बी खन्दे लस्सी बी खंदे ते दूआ घ्यो बी बनांदे बेचदे बी खन्दे बी ते इ'यां इ'यां एह् एह् चीज़ां न जेह्ड़ियां सेह्त दी सांभ रखदियां